हमारे यहाँ दौड़ तऽ दौड़ प्रत्येक व्यक्ति वास्ते बहुत जरूरी छै दौड़के पर डे कम सँ कम दस सँ पन्द्रह मिनट पर डे दौड़ करते ओकर वास्ते तऽ शरीर तऽ ओकर बहुत बढ़िआँ रहतै स्वस्थ रहतै आउर कहीं भी कोई दिक्कत या फिर कोई रोग कोई बीमारीसँ ओ कभी कोई दिक्कत नहि होतै ओकरा आओर हमर हमारे यहाँ सब दुनिआँमे सबसँ एक नम्बर दौड़ छै हुसैन बोल्ट छै ओ एक नम्बर ओकरासँ फास्ट तऽ यहाँ कोइ दौड़ नहि पाबै है हमर दुनिआँमे जे छै दुनिआमे एक नम्बरमे छै ओ आओर हमरा हमसभ जे दौड़ करै रहिये तऽ हमर मेन लक्ष्य रहै कि हमर जे दौड़ होइ लए रहै वहाँ आर्मीके तैयारी करै रहियै ओकरेमे ओकरे खातिर हम दौड़ करै रहियै आओर दोसर दोसर कारण रहै कि स्वस्थ भी रहबै फिट भी रहबै जकरासँ कोई रोग बीमारी भी नहि होते जेना करोना जेना आयल रहै तऽ करोना आयल रहै तऽ जे पर डे रनिंग दौड़ करै रहै ओकरा तऽ यहाँ कोई दिक्कत तऽ नहि हौले मतलब कि हमर जे मतलब कि हमर दोस्त मियाद जे दौड़े छै सबसे बढ़िआँ दोस्त दौड़ेवला छियै प्रशान्त नाम छियै ओकर तऽ हमहुँ सब दौड़े छियै मगर ओ सबकुछ ओ किछु जादा फास्ट दौड़े छै हमारे यहाँ पूर्णियामे आओर ओकर बाद जे छै कि हमहुँ हमहुँ सब दौड़े छियै हम दो बार दौड़ भी निकाललिये है आर्मीके मगर मेडिकलमे छँटि जाइछी मगर दौड़के दौड़ हमर वास्ते बहुत फायदेमंद छै